आमच्या भारतांतली न्याय वेवस्था ही खरेंच पक्षपाती आसा ती दोन खंयच्या मनशा मदी खंयच्या जातींच्या मदीं जाल्यार जातींच्या मदीं भेदभाव करिना जर आमच्या न्यायवेवस्तेन आयज बेदबाव केलेलो जाल्यार आयज आमकां जी डेमोस्क्रेसी गावल्या आयज आमकां जें स्वातंत्र्य गांवलां तें गावचें नासलें आमच्या समाजान जी आतां शांतता आसा ती शांतता आसची नासली न्याय वेवस्था पक्षपाती आसा ती कोणाच्या मदीं भेदभाव करिना म्हणून सगले जातीचे लोक सुखान आनी समादानान रावता हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन अशे दंगे फसाद जायना मेन म्हणजे भुरगीं जीं इस्कोलान वयता कॉलेजींनी वयता तेंच्या वांगडा एकात्मता आसा ती खंयसरूच बाबा तूं व्हडल्या जातीचो तूं सकयल्या जातीचो अशें म्हणोन एकामेकांच्या मदीं भेदभाव करिना आतां हो भेदभाव करप जायना किद्या खातीर जाल्यार आमच्या ह्या न्याय वेवस्थे खातीर जर न्यायवेवस्था आमची जर खंबीरपणे उबी नासलेली जाल्यार लोक एकामेकांच्या गळे सुद्दां कापपाक कमी रावचे नासले आतां त्या न्याय वेवस्तेचो सरकाराचो आनी त्याच न्यायाधिशाचो भंय आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचो भंय आसा म्हणोन आयची तरूण पिडी सुद्दां एकामेकाचेर सुद्दां वायट एकामेका वांगडा वायट बिहेव करपाक सुद्दां खूब भियेता आनी प्रत्येकाक आपलें लिमीट आपले रिस्ट्रिक्शनां सगलें खबर आसा